आं हॅलो आजे आयकोले गे काल ते मोरजे मगे हॅलो आयकूं येता हां गे आमगेलो तो मड्डेर गे एक्सिडेंट जाल गे एक मु म मुगे मदींच बोयल येयलो आनी एक स्कुटरवाल्या उडोयलो न्ही गे तुमी आयकुना यें गजाल आयकुली ना हय पय

तेंच म्हणटा आगे आतां अशी गोरवां रातची सुद्दां पळयल्या बसता रस्त्यार मदींच येवन व्होर्न सुद्दां वाजल्यार उठनात पय ती हय आनी ती गोरवां कारूय बीन तांकां बाबड्यांक पळयना न्ही हय आनी तो मागीर आकता गेलो न्ही गे सामको ते मदीं आयलो तेणी कळ्ळे ना दिसता ताणें ब्रेक एकदम मारलो पळय तो बाबडो हॉस्पिटलान व्हरत व्हरत बाबडो गेलो हां हय तशेंच करपाक जाय न्ही अशें जर जालें जाल्यार कसो आसलें प्रत्येक वेळ एक्सिडेंट जायत रावत जाल्यार आ हय वगडो लोक बगळे भायर सरता घरा कडेन वाट पळयतात आ आनी हांकां वय गोरवांक रस्त्यार सोडू नाका न्ही तुमी आ बरात न्ही मातशी भोंवणयली जाल्यार पयलीं पयलीं राखणें विकणें कशें आसतालें आ न्ही सारकें न्ही सरकार म्हणून आतां उद गोटे बीटे ते खंय आहा कितें तांकां बाबरे तुवटे तेवटे खाता प्लास्टीक खाता कोण ते कचऱ्याचे सगळें खाता आनी बाबडी आसतात ती आं होय तेंच न्ही होय आनी मनजात न्ही हय उलोवपाक तरी कळटा आमी मनशां तरी सांगू शकता न्ही आ आनी बीन लोकांयकूय येना हें पोसताल्यांक आनी तेंका बाबडो तो बाबडो काय बरोबर भुरगे जाय ल्हान ल्हान भुरगीं आसा आनी अशें एक्सिडंट जालें कशें जातलें अशें किदें म्हणटा तूं हय हय न्ही लोकांक आतां ना टायम ते त्यो फार फार फार गाडयो कश्यो धांवयता पयली ना आ ती गोवा आसाय म्हणून कळ्ळे ना मनशां पळयना जागे आमी गाडयो घेवन धांवतात आ ती मोटे ना कांय ना ती वगडय बसतात बसतात आ आनी होय न्ही तेंच न्ही आनी मागीर बेश्टें बसलेले कडेन पळयात तें आनी ती काळी गोरवां आनी रातचे दिसची पडटात ये सामकें ते सामके मोदीच येतात हालनात रस्त्या वयले सामके लोकांक हे त्रास न्ही हे तूं म्हणटा सारकें कशें गो हें हें घेवपाक जाय कळ्ळें न्ही किदें गे गॅक्शन घेवपाक जाय न्ही तर बरें आवय उलयलें आमी आ बरें गे आं बरें बरें आ बरें बरें बरें बरें